जय झूलेलाल भेण ठीकु आहियो हा हा ॾाढनि ॾींहनि खां यादि ई न कयो अथव तव्हां त त छा नयूं शयूं आणी अथव कुझु ॿुधायो ई नथा त कीअं अचूं असां तव्हां वटि वठणु हा त ॿुधो हाणे मुंहिंजे हाणे मुंहिंजे पुट जी शादी नकी थी वई आहे त उनसां असांखे कार्ड सां विराहण ल हा हा त उनसां कार्ड सां विराहण लाइ असांखे कुझु गिफ्ट ॿुधायो कुझु तव्हां सजेस्ट कयो की छा छा शयूं अथव तव्हां वटि कीअं वठी सघंदा आहियूं इअं ॿ अढाई सौ ताईं हुजे

हा उओ ई तहांखां मां चयो तहांखां पहिरां फोन ते पुछी वठां की छा छा तव्हां वटि अवेलेबल आहिनि या सुठी हुजे कुझु अलॻि शइ हुजे जीअं असां ॾेइ सघूं हा उनखा सवाइ आइस्क्रीम सेट न अच्छा अच्छा मतिलब चारि पंज ई शभु शयुनि जा ऑप्शन अथव तव्हां वटि ईअं न अच्छा ऐं इनखां जेके सवाइ सम्झो असांजा ख़ासि महिमान आहिनि उन्हनि खे असांखे डिनर सेट या कुझु ॾियणो हुजे त उहे अथव तव्हां वटि ऐं कहिड़ी कंपनीअ जा अथव तव्हां वटि अच्छा उन अच्छा उनमें घणा घणा पीस ईंदा घणे घणे प्राइस में ईंदी इहो सभु केतिरे में आहिनि अच्छा यानी अलॻि अलॻि अच्छा न त प उनजी प्राइस स्टार्टिंग खां प्राइस थींदी मतिलब स्टार्ट किथां खां थींदी आहे प्राइस ईअं कमसे कम ॿारहं सौ न सम्झो असांजो बजेट आहे सम्झो पंजाह हज़ार सम्झो बजेट आहे उनमें सभु असांखे गिफ्टियूं करिणी आहिनि अ ॿ त ॿ सौ उहो बि सही आहे न मां चयो पहिरां खे पोइ अ ठीकु आहे पोइ मां तव्हांजे दुकानु ते सुभाणे परींह फोन करे अचांव थी पोइ तव्हां रखिजो तयार की उहो सभु सेंपल घुराइ रखिजो त मां अची करे डीसी करे तव्हांखां पक करे करे ऑडर ॾेइ छॾींदमि तव्हांखे

ठीकु आहे मां तव्हांखे फोन करे करे अची वेंदीमाव हा न भेण हा हा जी जी भेण ठीकु आहे जय झूलेलाल हा हा